मैं अपनी नौकरी और करियर के लिए अपने कौशल से शुरुआत करना चाहती हूँ जिसमें इस्मार्टली हार्ड वर्क हो और कम समय में में अच्छे से अच्छा कर सकूँ ताकि मैं बहुत आगे बढूँ ओर अपनी सैलरी जो कि वह भी एक काम करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेन्ट होती है वह कर सकूँ अपनी और उनसे मैं अपनी सारे शोक पूर्तिक पूरे कर सकूँ और अपने परिवार अपने साथी दोस्तों के साथ पेशों से मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ मुझे अपनी नौकरी में एक एसा काम चाहिए जहाँ कम घंटो क दौरान में ज़्यादा से ज़्यादा का काम कर सकूँ और अपनी नोकरी को सुरक्षित रखूँ इस से लेकिन इसमें कोई प्रभवित नहीं होगा ओर मैं सामने वालों को प्रभावित कर सकूँ और मैं अपना गे कि सैल्री को बढ़वा सकूँ और वहाँ एक अपना मुझे सि जहाँ भी नौकरी मिले वहाँ मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलें और कुछ नया करने के लिए मिले तो मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं उसे बहुत आसानी से और अच्छे से कर सकूँगी वहाँ मुझे हर चीज़ का नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो मैं मुझे मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमन्द होगी है